नाईं सेप्टेंबरु उणिवीह सौ एकासी पंजी नवंबरु उणिवीह सौ असी ॿी जुलाई उणिवीह सौ छहासी पंद्रहीं फ़बरवरी उणिवीह सौ छाहतरि एकवीह मार्च ॿ हज़ार हिकु